हमरा लोकके ने हिन्दुस्तान समाचार न्यूज पत्र यानी अपन डेली घरपर आबै छै पहुँचाबै लेल पहुँचाबैलए हमरा हमरा हमराके ने यानी हिन्दुस्तान समाचार पत्र पढ़ै छलिए ओहिमे ने देश दुनिआके बारेमे जतना भी घटना घटै छै जतना भी न्यूज रहै न्यूज छथिन ओहि सबमे प्रकाशित होइ छै बहुत अच्छासँ प्रकाशित होइ छै आओर हमरा लोकके ने पढ़ैमे बहुत बढ़िआँ लागै छलै आजकलके आजकलके समयमे डिजिटल दुनिआ भऽ गेलै आजकल तऽ लोग यानी मोबाइलपर भी यानी न्यूज न्यूज पेपर समाचारसब समाचार पत्रसब यानी पढ़ै छलै यानी दुनू भी अच्छा छै डिजिटल न्यूज पेपर ने यानी कि कागज छिए नहि कागज पेपरके ओहिमे बचत होइ छलै आओर ओतना अथी भी खरचा भी नहि होइ छलै आरामसँ यानी इन्टरनेटके मदतिसँ ने हमरा लोकके समाचार पत्र पढ़ै छिए आओर बहुत आनन्द आबै छलै